असें पैन कापी लिखना बड़ा शौंक ऐ उ'यै लिखने अस डोगरी पैन कापी अज्जकल लैपटाप चला'रदे लैपटाप नी असें पैन कापी मतलब ठीक समझी ते अज्जकल नमें नमें सिस्टम चलै दे प्रोग्राम जियां हून ऐ अस पैन कापी जेह्का उ'यै ठीक समझेआ ते अज्जकल नमें नमें सिस्टम हां इसदा मतलब